जेनेबा बर' गामियाव बिदिनो माबा मोनसे जेनेबा मिटिंफोर जायोब्ला माब्लाबा बेबायदिनो सिगांग्रो मोसाग्रोनाय बिदिनो मेथाय खननाय दामनाय देनाय बिदिनो थायो आरो बिदिनो मोसाखावनायजों लोगोसेसो बिदिनो बे मिटिंफोरखौबो बेखेवनाय जायो आरो बिदिनो मोसानायजों बा मेथाय खननायजोंसो बिदिनो बेखेवग्रोनोसै बिदिनो मोसानायफोरखौ जेनेबा बांसिनानो सुबुंफोरा मोजां मोनो आरो जेनेबा खायसे जेनेबा बे मोजां मोनैया मोजां मोनै थाखायो आरो जेनेबा बांसिनानो मोजां मोनो जेनेबा जोंबो बा आंबो मोजां मोनो मिटिं जेनेबा मिटिंनि सिगां सिगां बेफोरबायदि मोसानाय बा मेथाय खननाय होयोब्ला जोबोद मोजां मोनो आरो जेनेबा मिटिंखौबो खोनासंनो मोजां मोननोसै आरो मोसानाय दामनाय देनाय बिदिनो बेफोरखौबो नायफानो मोजां मोननोसै आरो जेनेबा नायनायजों लोगोसे बिदिनो बिदिनो मानसिफोर जेनेबा ज' मोसाफायोबा रंजाफायोबा बेबायदिनो मोसाफानोसै रंजाफानोसै बा आखाय खबफानोसै बेफोरबायदि आरोना जेनेबा गामिनि मानसिफोराथ' बेफोरबायदि मोसानाय मानायफोरखौ मोजां मोनखायो दामनाय देनायफोरखौ मोजां मोनो आरो जेनेबा खायसेफोराथ' मोजां मोना जेनेबा बे मोजां मोनैया मोजां मोनै थाबाय आरो जेनेबा खायसेथ' आरो मिटिंफोरखौबो खोनासंनो बाखायो बा थांनोबो बाखायो आरो खिन्थु जों बा आं बेबायदि नङा आरो जेनेबा मिटिंआवबो थांनो लुबैयो बा मोसानाय मानायफोरावबो जेनेबा खोनासंनो लुबैयो बा मेथाय खननाय दामनाय देनाय बेफोरखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जोङो जेनेबा बेयो जोंनि बर' हारि आरो गामिनि माबा मोनसे हारिमु माबासो नालाय बेयो बेफोरखौ जेनेबा खोनासंनो बा नायनो लुबैयो आरो बिदिनो मिटिं दावटिंआव सोबावनो जेनेबा मोसाग्रोनाय बा मेथाय खननाय थाखायो नालाय बेफोरखौ जेनेबा बेफोरखौसो जेनेबा नायनो बा मिटिंफोरखौ जेनेबा खोनासंहैनो होननानैसो थांखानाय जायो नालाय होम्बा बेफोरखौ खोनासंनांगौ बा गोसो जेनेबा न'खराव जेनेबा खामानि दामानिफोरखौबाबो गारनानैबाबो जेनेबा जोङो दसे समनिब्लाबो जेनेबा बेफोरबायदि मिटिं दावथिङाव ओंखारलांनांगौ जायो आरो जेनेबा

बेफोरावनो जेनेबा ओंखारलांथारनांगौ जायो आरो मानसिफोरा मानसि गैया नालाय जेनेबा उन्दैफोरसो थानाय नालाय जेनेबा बे बिमाफोरानो न'खराव उन्दैफोरखौ गालांनानै बिमायानो ओंखारलांनांगौ जायो आरो बिदिनो मिटिं दावथिं जेनेबा मोसानाय बा मानायफोराव जेनेबा ओंखारलांनांगौ जायो आरो बेखिनियावनो आं दोनथ'नाय जाबाय आरो